हैलो कोन कोन मिठाइ छै बासि आर नहि ने छै ताजा छै ने ताजा छै ने सभचीज की भाओ छै तऽ एकहक एकहक के जी नापबै तऽ हमे हमे जे छै ने चखि लेब जे केहन छै नहि छै एकहक के जी नापबै मिठाइ कोनसभ छै की रेट छै रेट की छै सभके ठीके छै तऽ एकहक के जी मिल्ककेक की दाम छै मिल्ककेक एतेक सुनाबै छियै किछु छोड़ मोड़ करबै किछु कम कए कऽ बतयबै नापबै तऽ एक के जी के नापबै सभचीज तऽ घरके पहुँचयबै कि हमे अयबै लै लए ठीके छै तऽ हम आबै छी नापू

दोकान कतय अछि अहाँके कोन बगल ठीके छै तऽ हम आबै छी